स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया गया अभियान इसमें था कि हर घर समाज सभी जगह स्वच्छता फैलाना था शारीरिक स्वच्छता कहिए या कूड़े कचरे वाली स्वच्छता कहिए मन चंगा त कठौती में गंगा वाली जो बात है वही स्वच्छता की बात है यहाँ पर तो स्वच्छता हम लोगों के लिए कितना जरुरी है स्वच्छता आज हो जाने से पहले जो बड़ी बीमारियाँ हुआ करती थी मच्छर मक्खी मलेरिया बच्चे बीमार हो रहें हैं गंदगी के कारण स्वच्छ कहीं हो नहीं पा रहा है कूड़े कचरे हवा में ही उड़ कर उधर जा रहें हैं उधर जा रहें है बहुत ही गंदगी से पूरा समाज भरा हुआ रहता था प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को चलाया सब जगह स्वच्छ किया जा रहा है सफाई किया जा रहा है फूल पत्ती लगाया जा रहा है सब जगह देखने में पहले के अपेक्षा अब सुंदर लग रहा है मन को मोहता है पहले के स अपेक्षा कीजिएगा बात में तो पहले ऐसा नहीं था सब जगह लोग गंदगी होते थे लोग घृणा करते थे इस जगह नहीं बैठना यहाँ गन्दा होता उस जगह नहीं बैठिएगा बहुत गन्दा होता है लेकिन अब ऐसा नही हैं अब सब जगह समाज में क्या है कि ये योजना जो चला है तो लोगों में है कि लोगों ने इस पर चढ़ कर हिस्सा लिया तब अधिकांशत जगह आपको स्वच्छ मिलेगा लोग बैठते हैं कहीं भी बैठ रहें हैं कहीं भी इंजॉय कर रहें हैं पहले होता था इधर से अस्मेल आ रहा है इधर कूड़ा जल रहा है अब ऐसा नहीं है अब सब जगह स्वच्छ है और हम लोग जानते भी हैं कि हमारे देश में सबसे स्वच्छता में अगर शहर की बात किया जाए तो इंदौर है इंदौर जैसा कोई भी जगह नहीं है जो सबसे जादा स्वच्छ है और मैंने इंदौर देखा भी बहुत बढ़िया जगह लगा स्वच्छ बिल्कुल स्वच्छ है और बिल्कुल भी मैं अपने समाज को एक स्वच्छ इंदौर के जैसा ही बनाना चाह रहा हूँ मैंने भी सफाई अभियान बेगूसराय में एक बार चलाया गया था डी एम साहब के द्वारा तो मैंने भी वहाँ बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया और सफाई भी किया मुहल्ले में और आज भी मैं प्रतिदिन सुबह उठता हूँ तब अपने घरों के आसपास बिल्कुल ही सफाई करता हूँ और ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाया गया बहुत सी सुन्दर योजना है और बात किया जाए क्या सुधार और कर सकतें हैं क्या चीज की आवश्यकता है तो प्रधानमंत्री ने तो देखिए शौचालय योजना भी लाया था शौचालय योजना बहुत सारे लोगों को मिला बहुत सारे लोगों को नहीं मिला कुछ कुछ लोग छूट गए तो आवश्यकता यहीं है कि जै मतलब समाज में जहाँ चौक हो चौराहा हो जहां कुछ लोग आज भी जो शौचालय का व्यवस्था नहीं लिए पेय उनको पास शौचालय पहुँचाया जाए ताकि समाज को और स्वच्छ बनाया जा सके पेड़ पौधे लगाया जाए ताकि एक बढ़िया हवा चले समाज को एकदम रोग मुक्त रखे स्वच्छ रखे तो खासकर के समाज में स्वच्छता सफाई सब जगह रखना ही चाहिए अपने लिए भी अपने समाज के कल के लिए भी देश के लिए भी तो स्वच्छता बहुत बड़ी योजना है सरकार के द्वारा चलाया हुआ